ہیلو کیا یہ اسٹاٹ برننگ کا دلال ہے بہت اچھا میں رفیق ہوں اور میں گہواری میں ایک فلیٹ خریدنے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں میں نے سنا ہے کہ وہاں کچھ اچھے اختیارات دستیاب ہو سکتے ہیں مجھے ٹو بی ایچ کے فلیٹ میں دلچسپی ہے کیا آپ مجھے کچھ ایسے اختیارات دکھا سکتے ہیں جو مناسب ہوں ٹھیک ہے میں ایک اچھی وینٹی لیشن اور قدرتی روشنی والے فلیٹ کو ترجیح دوں گا ایک مہذب سائشتہ باورچی خانہ اور ایک محفوظ پڑوسی بھی اہم ہے ہاں ویکینڈ میرے لیے کام کرتا ہے داواری میں دو بی ایچ کے فلیٹ کی عمومی قیمت کی حد کیا ہے یہ معقول لگتا ہے میں مناسب اختیارات تلاش کرنے میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں ہمیں یہاں سے کیسے آگے بڑھنا چاہیے پرفیکٹ میں اس کا منتظر ہوں صرف ایک اور بات کہ آپ قریبی سہولیات اور نقل و حمل کے اختیارات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں شکریہ صاحب میں واقعی آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں میں فلیٹ کے اختیارات کے بارے میں آپ سے سننے کا انتظار کروں گا تم بھی صاحب ایک بار پھر شکریہ